हैलो जी नमस्कार हाँ सर जानना था कि जो फर्नीचर शॉप से बोल रहे हैं ना आप जानना ये था ना कि एक मान लीजिए जो पलंग लेना था हमें और मान लीजिए दो दो चार कुर्सियाँ लेनी थी अच्छी अच्छी डिजाइन वाली और क्या रेट वग़ैरह सब पड़ेगा वह तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए तो हाँ पलंग देखिए हम चाहते हैं क्या जो जिस पर सोते हैं ना उसके नीचे कुछ रखने वाला रख गए तहख़ाना टाइप का हो जिसमें हम लोग कुछ सामान वग़ैरह रख सकें अच्छा सा सेपेरेट में पचास हज़ार ना अच्छा तो हाँ और चाहिए था ना और चाहिए था चेयर अच्छी डिजाइन वाली कुर्सी दो चार पक हाँ ठीक है रेट में कोई दिक़्क़त नहीं है कहने का यह अर्थ है जो आपके पास वेरायटी का कुर्सी मिली मिलती है ना किस किस डिजाइन की कुर्सी मिलती है हमको बताइएगा अच्छा तो कहना यह है कि यह तो हो गया अब उसके बाद हमें यह यह क्या कहते हैं उसको अच्छा सा टूल्स चाहिए जैसे टूल वग़ैरह होता है जिस पर बैठ डिनर डिनर टेबल हाँ डिनर टेबल हो गया अच्छा अच्छा अच्छा अब यह क्या प्राइज वग़ैरह सब होगा इसका

अच्छा अच्छा अच्छा यह तो जानकारी हो गई और और क्या क्या आप आपने शॉप पर रखते हैं अच्छा वही हम अप हम अपने पर घर के लिए वही सब लेना चाह रहे थे तो इसी वजह से आप से कांटेक्ट किए थे ठीक है ठीक है तो हम आपके शॉप पर आते हैं ठीक है ठीक है सो ठीक है आपके शॉप पर आते हैं रखते हैं ठीक है ठीक है आपके शॉप पर आते हैं फिर बात करते हैं